कला आनी हस्तकला हाचो विचार करतना आमकां कळून येता की आतांच्या काळांत शिक्षणांत हो विशय आयला पयलीं ह्या विशयाक तितलो मान नाशिल्लो पूण आतां तो शिक्षणान येयल्या उपरान भुरग्यांच्या मानसिकतेची वाड जाता पयलीं तो फकत शिक्षणानूच रिगिल्लो कला आनी हस्तकला हे खूब गरजेचे दर एका भुरग्यान तें शिकपाक जाय आनी त्या खातीर शाळेंत तो विशय आसप गरजेचो दर एका मनशा भितर कला आसता फक्त गरज आसा ते म्हणजे ती कला वळखुपाची संद कलेंतल्यान दर एका मनशाची मानसीक वाड जाता कला आनी हस्तकलेचो जरी आमच्या शिक्षणान आसपाव जालो जाल्यार भुरग्यांची शिकपाची तशेंच याद उरपाची शक्त वाडटली मेहंदी ही एक कला ही हाताक पांयांक काडटात आनी भारतांत न्हय तर भायल्या देशांत लेगीत ही कला पाविल्ली आमकां दिसून येता कलेचो मान एक कलाकराच्या मनांत सदांच आसता कला आनी हस्तकलेंतल्यान आपणाची वळख निर्माण करपाची संद मेळटा कला भोव तरेची आसता नाच नाच आमच्या मनांत आसता दर एक मनीस नाचता खुशेंत नाचता आपली दुख्ख व्यक्त करतना तो नाचता आपलीं दुकां कुशीन दवरपाक तो नाचता आनी हीच आमची कला जावन आसा